पहले के जमाने में टेलीफोन होता था पहले जो नन्हें न जो बड़े बड़े आदमी थे उनके घर में टेलीफोन होता था पहले जैसे फोन आता था और घर पर जाकर बोलते थे फोन लगाइए थोड़ा सा इमरजेंसी है आज के जमाना में देखिए आज जो बच्चे से बच्चे सबको एस्मार्ट फोन हो गया है अस्मार्टफोन हो गया है उसके बाद आजकल देखिए पहले में पहले था क्या अब पहले मोबाइल नहीं था न टी वी था न कुछ आज के जमाने में देखें बच्चा से बच्चा पास में मोबाइल आ गया सब अपने से अपने बिजी रहते हैं कोई आज कल मोबाइल में पढ़ाई लिखाई बहुत बच्चे गेम खेलते हैं रील्स देखते हैं पहले के जमाने में कोई मोबाइल टी वी कुछ भी नहीं था आज के जमाने में सब घर घर अस्मार्टफोन टी वी हो गया बड़े बड़े फोन पर रहता था पहले नोकिया आता था अब देखिए आ आईफोन आने लगा उसके बाद फेनो महँगे से महँगे मोबाइल आता है अब पहले ट सिर्फ टेलीफोन होता था किसी से बात होता था जल्दी जल्दी दुकान पर जाकर लइन में लगना पड़ता था प्री फ़ोन से बात करने के लिए अब बच्चे से बच्चे सब सब पास मोबाइल हो जाता है आ गया है अब